से जानुवारि जिगुजौ गुजिबा जिनै मार्च जिगुजौ गुजिदाइन जिथाम जुन नैरोजा से जिब्रै आगष्ट नैरोजा जिदाइन नैजि सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम